अपने ग्रामीण समाज के अन्दर में लोग आज की डेट में रीलेटेड खेल के प्रति इतना जागरूक हो गए हैं कि हर लोग चाहते हैं जो अपने बच्चे को खेल के प्रति सवेंदना शील करते हैं की तुम भी खेला करो रीलेटेड गेम में भाग लेने की कोशिश करो जितने से जितना हो सके क्योंकि आज की डेट में क्या है कि के जैसे क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया हॉकी हो गया बैटमिन्टन हो गया आपको कैरम बोर्ड हो गया चेस हो गया कोई भी चाहता है जो अपने बच्चे को जो खेल कूद के अन्दर में प्रतियोगिता सरकार भी हो गया हमारी जितनी मुख्यमंत्री वगैरह हैं वो लोग भी चाहते हैं हमारे लड़के बच्चे बेटियाँ भी खेल कूद में भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपना रिलेटेड आगे अपना हिस्सा ले जाके ताकि समाज का गाँव का देश का नाम रौशन हो सके गाँव के अन्दर भी आज की डेट में बहुत सारी खेल के अन्दर में लोग कोशिश कर रहें हैं इस्कूल टीचर मास्टर भी यही कोशिश करते हैं बैच के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल भाग में ले जैसे कबड्डी हो गया क्रिकेट हो गया जब बच्चे लोग खेलेगा तब ना अपना आगे नाम होगा देश इस्टेट लेवल पर खेलेगा ऐलोम्पिक खेलेगा उसके बाद ही तो वो अपना नाम रौशन करेगा देश का जैसे अभी देख के चलिए हाॅक्की हो गया आपका जैसे लडकियाँ रिलेटेड खेलती हैं इसी तरह से स ग्रामीण में भी लोग सोचते हैं जो हम लोग कितना खेल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें बच्चों के अन्दर में जो वो अपना भाग लेके बढ़ चढ़ सकें जिससे गाँव का समाज का नाम रौशन हो और बच्चों के अन्दर में भी एक अलग सी एक फ़ुर्ती जागे जो जो मैं खेलने में ये भाग ले रहा हूँ मैं खेल कर रहा हूँ औ मैं यहाँ रिलेटेड पहुँच रहा हूँ जैसे ही क्रिकेट आज के डेट में देखिए जितना लोग अपने देश का नाम रौशन कर रहे हैं जैसे वो स्टेट लेवल पर खेलते हैं इंटरनैसनल खेलते हैं उसमें अपना कोई सिल लेके आता है कोई ओलम्पिक खेलता है कोई भाला फेंकने में मेरेथन दौड़ता है जैसे आपको देख भविष्य में पी टी ऊषा उसे देखके लडकियाँ के अन्दर में बहुत सारी मतलब ये कोशिश होती है जागरूक होती है जो हम लोग भी खेल में जितना से जितना भाग ले सकें आगे आगे भविष्य में अच्छा कर पाए इसी समाज में रिलेटेड आज के डेट में लोग खेला खेलते हैं समाज के अन्दर में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको पुरस्कार दिया जाता है आप भी आप लोग भी खेल के अन्दर में भाग लिया करो और बेसिक खेलने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा एक्चुअली फिजीक का भी अपना इस्ट्रोंग रहता है जैसे हम भाग लेते हैं तो बच्चे की सेहत भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है और जे एक्चुली हर इंसान को आज के डेट में खेल कूद से रिलेटेड रहना चाहिए जिससे की ओ आगे भविष्य में उसक शरीर भी फ़िट रहेगा मानसिक तक से फ़्री रहेगा उसपे कोई तरह का प्रॉब्लम भी नही आएगा ना वो सोच सकता है मेरे को ये सब नहीं कर पाऊं खेल कूद में भाग लेने से अपना ही गाँव का देश का नाम रौशन होता है आर लोग आगे से आगे बढ़ना चाहता है जो मैं ये खेल कूद करके आगे बढ़ सकता हूँ जैसे आज के डेट डेट में आप देख सकते हैं कि रीलेटेड फे परिवार के अन्दर फ़ैमली वगैरह हैं जो बच्चे लोग मैच में या फ़ुटबॉल हॉकी खेलते हैं इस्कूल में भी शिक्षक लोग यही प्रयास करते हैं की बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेल के अन्दर में भाग लिया जाए और उसको उत्साहित करते हैं कि तुम लोग भी खेलो अपना नाम रौशन करो आगे बढ़ो इससे रिलेटेड तुमको कोई प्रॉब्लम ना आवे कल के डेट में और खेल कूद करने से आपको एक्चुली होता क्या है उससे भी फ़ायदा ही फ़ायदा कहीं नुक्सान नहीं है जैसे अभी लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेल कूद करें आगा बढें जिससे हमारा नाम रौशन हो हम लोग भी खेल कूद करें और शिक्षक टीचर भी यही चाहते हैं कि बच्चे लोग भी आज विद्यालय का अगर आप देखें तो चयनित किया जाता है जो ये बच्चे लोग खेलेंगे तो उसको इस्टेट लेवल और ब्लॉक लेवल पर में खिलाया जाता है और नाकि उसको कोई तरह का प्रॉब्लम होता है जिससे उसका नाम बढ़ता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम लोग भी खेल कूद में भाग लो इससे तुमको कोई रीलेटेड प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं और ना तुमको कोई दिक़्क़त होगी इससे आज से आज देखने देखते बच्चे लोग एक ही स्कूल में देखते हैं कि जिसको उतना पुरस्कार मिला है तो उसके रीलेटेड बच्चे लोग और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा खेल में भाग लेते हैं जो हमारा भी अच्छा हो मेरा भी नाम हो और मेरा भी समाज के अन्दर में मेरा भी मेरे को भी पहचानें जी ये उसका लड़का है ये इतना अच्छा कर रहा है इसको खेल रीलेटेड में कोई दिक़्क़त ना आवे